हेलो हाँ हाँ जी हाँ मिल जाएँगे ना गुलाब के फा फ्लॉवर है गेंदे गेंदा का है तुड़ी का है सेवेनटी का आपको का आपको किस किसका चाहिए हाँ जी मिल जाएँगे पचास रुपये के जी है हाँ तो इसमें दो क्वालिटी है एक जो बहुत ज़्यादा मतलब कम खिला हुआ मीडियम खिला हुआ है और एक बहुत ज़्यादा खिला हुआ है तो आपको कौन सी कौन सी क्वालिटी का चाहिए हाँ तो उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा रहेगा वाले सात रुपये के जी और इसमें गेंदे के फूल में हाँ जी यह गेंदे के फूल में कलर भी मिल जाएँगे आपको नारंगी कलर मिल जाएगा और पीला कलर तो आपको इन दोनों में से कौन सा कलर चाहिए हाँ मिल जाएगा अब उसमें काउन्ट करना पड़ेगा चार बोरी के हिसाब से दस हज़ार के हो जाए एक हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे देंगे यह दस पर्सेन्ट है नहीं वह कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना हमें भी तो थोड़ा सा बेनीफिट होना चहिए अच्छा नहीं तो आप एक बार ही शॉप पर आकर फूल की क्वालिटी चेक करिए फ़िर देखिए कि हम क्यों इतना कम पर्सेन्ट दे रहे है तो आप आके देख लीजिए हमारे हमारा माल एकदम फ्रेश रहता है ठीक है ठीक है नहीं नहीं आप एक बारी शॉप पर आइए फ़िर देखते हैं कैसा क्या होता है है ना